روایتی خبر رسا ایجنسیاں بلاگس اور پوسٹ جیسے آن لائن خبر رساں پلیٹ فارمس کے ساتھ ہم قدم رہنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کرتی ہیں یہاں کچھ اہم طریقے بتائے گئے ہیں جن سے یہ ایجنسیاں آن لائن پلیٹ فارمس کے ساتھ مسابقت میں رہتی ہیں بہت سی خبر رسا ایجنسیوں نے اپنی ویب سائٹس اور موبائل ایپس متعارف کروائی ہیں جن پر خبریں اور دیگر مواد تیزی سے فراہم کیا جاتا ہے مثلاً مثال کے طور پر ٹائمس آف انڈیا اور این ڈی ٹی وی کی اپنی ویب سائٹس اور ایپس ہیں جہاں خبریں آرٹیکلز ویڈیوز اور لائیو اپ ڈیٹس دستیاب ہوتی ہیں امر اجالا اور دینک جاگرن نے بھی اپنی ویب سائٹس اور ایپس کے ذریعے ڈیجیٹل دنیا میں اپنی موجودگی برقرار رکھی ہے روایتی خبر رساں ایجنسیاں مختلف شوشل میڈیا پلیٹ فارمس جیسے فیس بک ٹویٹر انسٹا گرام اور یو ٹیوب کا استعمال کرتی ہیں تا کہ وہ تیزی سے خبریں اور ویڈیوز شیئر کر سکیں انڈیا ٹی وی اور زی نیوز کی شوشل میڈیا پر مضبوطی مضبوط موجودگی ہے جہاں او فوری خبروں اور ویڈیوز کے ذریعے ناظرین کو اپنی جانب متوجہ کرتی کرتے ہیں ویڈیو مواد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بہت سی خبر رسا ایجنسیوں نے ویڈیو پروڈکشن اور لائف اسٹریمنگ کو ترجیح دی ہے این ڈی ٹی وی اور ریپبلک ٹی وی جیسے چینلس اپنے یو ٹیوب چینلس پر لائیو نیوز بروڈ کاسٹ کرتے ہیں آج تک اور سی این این نیوز ایٹین نے بھی اپنی ویڈیو مواد کو مختلف آن لائن پلیٹ فارمس دستیاب کیا ہے آن لائن پلیٹ فارمس کے ساتھ مسابقت میں رہنے کے لیے روایتی خبر رساں ایجنسیاں انٹروگیٹ کرافکس انفو گرافکس اور رپورٹس تیار کرتی ہیں ہندوستان ٹائمس اور ہندوستان جیسے اخبار انفو گرافکس اور انٹروگیٹو رپورٹس کے ذریعے قارئین کو مزید معلوماتی مواد فراہم کرتے ہیں علاقائی زبانوں میں خبروں کی فراہمی سے خبر رساں ایجنسیاں وسیع وسیع ناظرین تک پہنچا پہنچ سکتی ہیں امر اجالا اور دینک جاگرن ہندی زبان میں خبریں فراہم کرتے ہیں جبکہ ٹائمس آف انڈیا اور این ڈی ٹی وی انگریزی اور دیگر علاقائی زبان میں مواد پیش کرتے ہیں کچھ خبر رساں ایجنسیوں نے سبسکرپشن ماڈلس متعارف کروائے ہیں جہاں قارئین کو معیاری اور خصوصی مواد تک رسائی دی جاتی ہے دا ہندو اور انڈین ایکسپریس جیسے اخبار اپنے سبسکرائبرس کو خصوصی مضامین اور رپورٹنگ فراہم کرتے ہیں موبائل ایپس اور موبائل ایپس اور پس نوٹیفکیشنس کے ذریعے ناظرین کو فوری خبروں کی اطلاع دی جاتی ہے بی بی سی ہندی اور سی این بی سی ٹی وی ایٹین کے اٹھارہ کے موبائل ایپس نوٹیفکیشنس کے ذریعے ناظرین کو تازہ ترین خبروں خبروں سے باخبر رختی ہے روایتی خبر رسا ایجنسیاں تکنیکی ترقیوں اور نئی حکمت عملیوں کے ذریعے بلاگز اور پوسٹس جیسے آن لائن خبر رساں پلیٹ فارمس کے ساتھ مسابقت میں رہتی ہیں یہ حکمت عملیاں انہیں تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں اپنی جگہ برکرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں